हा मां फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सभु इस्तेमालु कंदो आहियां पर इन्हनि मां मूंखे पसंदीदा मुंहिंजो फेसबुक आहे छाकाणि त हुन में मुंहिंजा दोस्तनि जूं रील्सूं ऐं सुठा सुठा पोस्ट खे ॾिसण में ईंदा आहिनि ऐं मां बि मुंहिंजूं रील्सूं ठाहे ऐं फेसबुक में ई विझंदो आहियां ऐं जॾहिं मूंखे टाइम मिले सुबुह जो उथी करे अधु कलाकु जहिड़ो हुन में फेसबुक मां यूज़ कंदो आहियां हुन खां पोइ जॾहिं मां जॉब ते वेंदो आहियां हुन में लंच टाइम जेको रोटीअ खाइण जो टाइम थींदो आहे रोटी खाई खां पोइ अधु कलाकु फेसबुक मां फेसबुक जो इस्तेमालु कंदो आहियां ऐं रील्स ठाहिण जो मूंखे मनु थींदो आहे त मां रील्स बि ठाहे करे हुन ते पोस्ट कंदो आहियां मुंहिंजे दोस्तनि जूं रील्सूं बि मां फेसबुक ते ॾिसंदो आहियां वरी घरि वञी करे राति जो अधु मुनो कलाकु मां फेसबुक ॾिसंदो आहियां मूंखे ॾाढो फेसबुक जी रील्सूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि पर हुन में मूंखे अहिड़ियूं पोस्ट या रील्सूं ईंदियूं आहिनि जेको अश्लील बि हूंदियूं आहिनि ऐं सुठियूं न हूंदियूं आहिनि अहिड़ियूं रील्सूं मूंखे न वणंदियूं आहिनि ऐं ॿियों सुठियूं रील्सूं गाना अहिड़ियूं रील्सूं या सुठे सुठी रील्सूं मूंखे वणंदियूं आहिनि